हाल ही के दस दिन के भीतर में एक पंखा लेकर आया जो वो पंखा बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार बेकार था क्योंकि वह पंखा आवाज भी करता था और वह हवा भी बहुत कम देता था यानि बहुत स्लो हवा देता था इसलिए वो पंखा बहुत ही घटिया के घटिया था और बहुत ही बेकार था